हलो हलो जी मैम मां पंहिंजे पुट जी यूनिफ़ॉर्म तव्हांखे ठहाराइण लाए ॾिनी हुई उनमें छा पोजीशन आहे अॼ जी डेट हुई मिलण जी शैलेन्द्र लालवानी नालो आहे और पुट जो नालो अजय लालवानी छा जे कारण जी जी जी कोशिशि कराए जल्दी कराए ॾियो जेतिरो जल्दी थी सघे कराए छॾियो छो की अॼ जी डेट हुई त ज्यादा ॿ चारि ॾींहनि में मिली वञे टिनि ॾींहनि में बि पर्ची नम्बर चारि सौ ॿारहं चारि सौ जी जी जी जी जी अच्छा अच्छा हा जी जी हा नाइन वन नाइन एट नोट करे वठो नव नव हिक नव अठ ॿ छह ॿ छह नव अठ छह अठ

कॾहिं कॾहिं तईं उमीदु कयूं ठीकु आहे ठीकु आहे जेतिरो जल्दी थी सघे तव्हां वाट्सअप कराए छॾियो ठीकु आहे ठीकु आहे धन्यवादु